हांव पद्मना शिश्य संप्रदायाचें सदस्य आसल्या कारणांत म्हाका देवाचें कार्य करपाक खूब आवडटा आनी तातुंतलें भितरलें साहित्य वाचपाक खूब आवडटा म्हाका खंयीय आमच्या घरांत जी ग्रंथ ग्रंथ आमी हाडटात ते वाचपाक खूब आवडटा आनी ते ग्रंथ किंवा देवाची पुस्तकां वाचून म्हाका म्हज्या मनाक शांती मेळटा म्हणून हांव असलींच पुस्तकां चडशीं वाचतां